बिहारके जे राजनीतिक व्यवस्था अइ ई व्यवस्था तऽ हमरा ख्यालसँ नहि पहिने सही छलऽ नहि अखन सही अइ जेना बिहारमे सत्तामे केओ जीतैत छथि तऽ ओ जन जनताके भोटसँ ही जीतैत छथि आओर लेकिन जहन जीत जाइत छथि तहन फेर ओ जनता के बिसरि जाइत छथिन ई सबसँ पहिला जे छै से मतलब अथी अइ अहाँकेँ जेना जनता जेना जाहि उम्मीदसँ अहाँकेँ भोट कयलक ओहि उम्मीदसँ अहुँ जनता पर यदि खरा उतरबै तऽ ई चीज जे छै से बढ़िआँ रहत संसाधनमे मुखिआ मुखिआ जेना छथि भोट लेबऽ कालमे जे छै से घरे घरे घूमैत छथिन आओर तेकरा बादमे हुनकर जे छै से कहिओ देखाइए नहि दय छथिन जेना कोनो इंदिरा आवास भेलै शौचालय व्यवस्था भेलै ई सब टाइपके जेना सरकारके जेना मतलब की कहैत छै अहाँकेँ कोनो भी लाभ अबैत छै लाभ अबैत छै तऽ ओहिमे मानल जानल आदमीके भेटैया सबकेँ नहि भेट पबैया जेना आधार कार्ड सब समूचा जेना जुड़ल अइ तेनाहि हम तऽ कहब जे सरकारके अहाँ कोनो मुखिआ कोनो सरपञ्चके ई काज नहि दिऔ अहाँ अपने तरफसँ जे छै से ई सब काजके चलाउ डाइरेक्ट जनताके लाभ दिऔ मुखिओ चाहैत छथिन जे आवास भेटै लेकिन आवास भेटै तऽ पहिने हुनका मतलब अकाउंटमे पैसा जाइत छनि अकाउंटमे पैसा गेलाके बाद जहन निकालऽ लेल जाइत छथिन तऽ ओहिसँ पहिने जे छै से हुनकर आदमी ओहिठमा जे छै से पहुँच जाइत छथिन ओहिमे से जे छै घूस खायके लेल तऽ मुखिआ सरपञ्च हमरा ख्यालसँ जे छै से मतलब बढ़िओ छथि आ नहियो छथि बढ़िआँ छथि बढ़िआँ छथि तऽ जाहि आदमीकेँ ई लाभ देथिन तिनका लेल बढ़िआँ छनि जाहि आदमीके लाभ नहि भेटतै तिनका लेल खराब छै

राजनीतिक जे व्यवस्था अइ ई व्यवस्था बिहारके कनि आओर बढ़िआँ होए तऽ आओर बढ़िआँ लागत जेना शराबबंदी भेल शराबबंदी भेल लेकिन ओ मतलब कागजमे भेल मुख्य रूपसँ जेना मतलब ई कहैत छै अहाँकेँ बंदी भेल तऽ ओ भेले रहै ओ जे छै से कहीँ कोनो शीशी नहि नजर अबै तऽ ओकर ढक्कन नहि नजर अबै लेकिन होइए की जे शराबबंदी अइ कागज पर लेकिन जहाँ तहाँ शराब बिकाइते अइ जहाँ तहाँ पुलिस पकड़तै अइ जहाँ तहाँ पुलिस जे छै से हम तऽ कतेक दिन देखलियै हँ जे पुलिसके कोनो रास्तामे कहीँ कहीँ कहिओ लेट भऽ गेल हमरा आबऽ जायमे तऽ पुलिस हमरा जे छै से मतलब पकड़लथि हँ जे कहाँ इतना रात को आ रहे हो तऽ हम जेना हुनकासँ जेना वार्तालाप कयलहुँ हँ तऽ हुनका मुँहसँ अपने स्मेल शराबके आबि हमरा आयल तऽ जहन जे जनताके रखवाला छथिन ओ खुद यदि जे चीज बंद छै ओकर यदि अपने यदि अहाँ उपयोग करैत छी तऽ अहाँ जनताके कथी सम्हारबै जनताके यदि सम्हारऽके एकर व्यवस्थाके कनि बढ़िआँ ढङ्ग से बनबिऔ बंद छै तऽ बंद छै ओ कहीँ कोनो बाहरसँ कोनो देशसँ कहीसँ छुपिके छुपाकऽ लबैया कहीँ कोनो चीजमे लबैया गाड़ीमे धऽकऽ लबैया भूस्सामे धऽ कऽ लबैया तऽ अहाँ यदि पुलिस छी जनताके रखबा रखवाली करऽ के लेल अहाँ छी तऽ अहाँ ओहि चीजके नहि आबऽ दिऔ ने अहाँमेसँ दश गो नहि आबऽ दय छियै आ दश गो जे छै से ओहिमे जे छै से से रास्तेमे जे छै से ओकरा घूस मिल जाइत छै ओहिसँ जे छै रास्ता गाड़ीके जे छै से पास करा दय छै एहि सब टाइपके जे छै से राजनीतिक व्यवस्थामे कनि सुधार होबऽ के चाही जय मिथिला जय मैथिली